वजन कमी करपाक सामको बॅस्ट उपाय म्हणल्यार जाता तितले फिजीकल वर्क करपाचो जितूंतल्यान आमकां घाम येतलो अशे काम करपाचे जितूंत भितर सकाळी बेगीन उठून योग आसतलो आसना आसतली सूर्य नमस्कार आसतले तशेंच बाग काम करपाक शकता आमी शेतकाम करपाक शकता आमी नांगरणी रोंपणी कापणी ह्या सारकी कामांतल्यान आमचो घाम वयतलो शक्यतो वॉशींग मशीनाचो वापर कमी करपाचो कपडे स्वता हातान धुवपाचो यत्न करपाचो जितूंतल्यान परत आमचो घाम वयतलो मिक्सराचो वापर कमी करून रगड्याचो वापर चड अशेंय करपा करूं येता सायकलींग हो तितूंत भितर एक उत्तम असो ऍक्सरसायज प्रकार आसा तोयी आमी करूंक शकतात जर आमी रूरल एरीयेन रावतात गांवगिऱ्या वाठारांन रावतात ज्या कडेन भरपूर झाडां आमच्या अवती भोंवती आसा अश्या वेळाचेर आमी भोंवडी करपाक शकतात चलत भोंवपाक शकतात जेतूंतल्यान आमचे खुबसो आमकां घाम येतलो तें हेतूंतल्यान आमी फास्ट आमचे वजन कमी करपाक शकतात तशेंत वजन कमी करतले जाल्यार जेवणाचेर इल्लोसो कंट्रोल दवरपाचो जेतून खुबशे तेलकट खाणां जी आमी खातात तीं कमी करप तशेंच फास्ट फूड आसा हॉटेलान वचून खावपाचे आसा तें कमी करप हे सगळे करून आमी आपले वजन कमी करपा वटेन प्रयत्न सुरू शकतात सगळ्यांत गरजेचे म्हणजे आपलो एक वेवस्थीत टायमटेबल दवरप सकाळीं उठपाचो टायम जो पांच ते साडे पाच हेतू भितर दवरप दिस आमचो सकाळ फुडे सुरू करता आसतना पंदरा मिनटां मॅडिटेशन अर्दवर ऍक्सरसायज असो जर जायत जाल्यार तेचो आमकां फायदो फक्त वजन कमी करपाच्याच दृश्टीन न्हय तर आमचे स्वास्थ्य वाडोवपाच्या दृश्टीन खूब बऱ्याक पडटले तशें रातचे चड लेट जागें रावप करप ना आनी कमीत कमी स वरांची न्हीद घेवपाची हे सगळे केल्यार आमचे स्वास्थ्य बरें उरतले तशेंच वजनय कमी जावपाक आमकां मदत जातलीं